ہم رمضان میں ایک مہینہ روزہ رہتے ہیں اور اس کے ساتھ میں روز فسٹ ڈے پہلے دن ہم ہم میوے لے کر آ تے ہیں اور میوے اور گھر میں تلن کی چیزیں بنتی ہیں بیسن کے ذریعہ مرچی انڈا بونڈا ایسے ترین ترین کے ذائقے بناتے ہیں اور اب ہم رمضان کے عید میں خریداری کرتے ہیں رمضان کے ٹائم پر بہت اچھے دکان ہوتے ہیں تو وہاں سے ہم خریداری کر تے ہیں اچھے اچھے روز یعنی جو خریداری کرتے ہیں اور رمضان روز ہم محلے میں افطاری بانٹتے ہیں زا فروٹس یعنی پھل ہم بانٹتے ہیں اس میں کھجور تربوز سیب انار انگور دال چنے دے چنے کی دال جو رہتی ہے نا وہ ہم بانٹتے ہیں اور ترین ترین کے پکوان بناتے ہیں اور عید کے دن بریانی بناتے ہیں اور شیر خرما بناتے ہیں اس کے لیے بھی خریداری کرتے ہیں اور عید کے ٹائم پر ہم ہر چیز ہونی چاہیے ہوتی ہے تو ہر چیز خریدتے ہیں کپڑے جویلری بینگلس ڈریسیز وغیرہ ہم خریدتے ہیں عید کے ٹائم پر رمضان کی عید پر بہت خاص ہوتی ہے وہ